मधुबनी जिलाके राजनैतिक संरक्षण आओर सम्वर्धन जे छै से संरचना बहुत सुन्दर अछि एहिठाम जे छै से दस टा विधानसभा क्षेत्र छै दूटा संसदीय क्षेत्र छै दूनू संसदीय क्षेत्रमे जे छै से मतलब बड़ा बढ़िआँ जकाँ मतलब जे छै जेनाकि एखन झंझारपुर आओर मधुबनी दू लोकसभा क्षेत्र छै मधुबनीके सांसद जे छै से अशोक कुमार यादव एखन लागल छथि जे राष्ट्रीय मुद्दा बनौने छथि जे नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रसँ जुड़ल जिला सब छै तकरा सबके कोन तरहसँ संरक्षण आओर सम्वर्धन देल जाइ कोना एहिठाम सुरक्षा हुअए तहिना एहिठाम आर बी मण्डल जदयूके सांसद छथि झंझारपुरसँ ओ एखन केन्द्रीय मुद्दा बनौने छथि जे झंझारपुरमे कोशी कमला बलानके कोना सुदृढ़ कएल जाइ एम्हर जे छै से मतलब मधुबनी प्रशासनिक स्तरपर सेहो अपना आपमे बड़ा सुदृढ़ अछि जिलाधिकारी अर्जुन कुमार वर्मा सब प्रकारके जे छै दृष्टिकोण रखै छथि एखन शहरके साफ सुथरा करबामे नगर निगमके निर्माण जहिआसँ भेलै हँ तऽ ओ तत्पर छथि विधायकमे हरिभूषण ठाकुर बचौल भेला कि विनोद नारायण झा भेला बेनीपट्टी विधायक की शीला मण्डल भेलीह फुलपरासके विधायक ईसब काज कऽ रहल छथि हाल फिलहालमे समीर महासेठ मन्त्री बनला हँ जिलासँ ओहो जे छै से उद्योग धन्धा एहिठाम स्थापित करबामे संलग्न छथि मोटा मोटी जितवारपुर गाम जे छै से कला क्षेत्रमे मतलब विकसित भऽ रहल अइ संजय कुमार झा एहिठामके मन्त्री मिथिला हाटके निर्माण अररिया संग्राममे करबौलत हँ मोटा मोटी मधुबनी जिला सुदृढ़ आओर समृद्ध भऽ रहल अछि